हॅं हेल्लो हॅं हॅं कहियौ ओकर तऽ चलि रहल छै एखन कोट मे काज आब हेतै तब ने अभी होइ रहल छै ओकर बाद एखन लागत किछु दिन तऽ की करबै तऽ की करबै ओ तऽ होइते छै ने केश मे तऽ तारिख हेबे ने करतै तैं नहि हेतै किछो अभी देखियौ हम झेलिये रहल छियै अहाँके केश के पीछा हम पूरा ठीक सॅं पड़ल छियै जी जान लगाकऽ ताहि लए अहाँ निश्चिन्त रहू अहाँके केश के पीछा पूरा हम ध्यान देने छियै हेतै सब किछु जे ओ होइ छै दियाद बाद की करबै सबके करै छै आब सब किछु निराकरण हेतै कानूनिये तरह सॅं ने ई हेतै थोरी जे हम अहाँके हिसाब सॅं किछु कय देबै हम तऽ अहाँके सपोट मे अथी कैये रहल छी ने हॅं तऽ की करबै तारिख तऽ करैये ने पड़त आ हमर किछु फीस बकाया रहै एहि महीना के तारिख बला नहि नहि तऽ हमरो ने फेर वएह पर ने हमहुँ सब डिपेंड छियै हमरो तऽ वएह पर ने चलै छै घर थोड़े हमरा सबके कतौ सॅं मिलै छै एखनी तक सरकारियो टका थोड़े भेटैया वएह सॅं ने चलै छै काज हॅं हॅं व्यवस्था अहाँ व्यवस्था टा करियौ ने हमर पूरा हाथ केश के पीछा ध्यान छै काल्हिओ अहाँ के अथी रहै अहाँ दिअ गेलहुॅं रहय पूरा तारीख मे जे अहाँ ओहि दिन गेलियैया रहय तऽ रहियै ने हम कते अहाँ के अथी करलहुॅं आब हेतै धीरे सॅं ने कानूने कारवाई सॅं ने ओहो ने ओकील लगेने छै फेर

हमहूँ अहाँके कहाँ कहि रहल छी जे मतलब जे अहूँ तऽ देखियौ अहूँके तऽ फीस मे छूटे करने छी जतबा हम फीस लै छियै ओहिसॅं अहाँकेॅं कम्मे कहलहुॅं हैं अपन फीस कियै कि हमहूँ बुझै छियै अहाँ गरीब छियै तऽ छै कनीटा सब दिना सब रंग के नहि ने होइ छै जतय गरीब होइ छै ओतय कनीटा अथियो देखय परै छै हमहूँ तऽ पूरा हमहूँ अहाँके अथी के पीछा परल छी अहाँ के सुनबाइ हेतै जीतबै अहीं अहाँ निश्चिन्त रहू एहिमे अहाँ के कोनो टेंशन के बात नहि छै जीतबै अहीं पूरा पूरा बढ़िऑं पूरा बढ़िऑं सॅं लागल छियै हम अहाँ ओहि लए निश्चिंत रहू अहाँके केश के पीछू पूरा परल छी हम हॅं तऽ करबै टेंशन ठीक